असां रोज़ु वॉट्सप ते पंहिंजियूं फ़्रेंडस सर्कल जय झुलेलाल लिखंदा आहियूं पोइ मां पंहिंजे भेनरुनि खे वाहेगुरु लिखंदी आहियां रोज़ु पंहिंजे फ़्रेडस सां गॾु वॉईस कॉल ते ॻाल्हियूं कंदी आहियां पोइ वीडीयो कॉल कंदी आहियां असां रोज़ु प्रोग्राम ठाहींदा आहियूं गैट टूगैदर कंदा आहियूं वीडियो कॉल ते असां जामु ॻाल्हियूं कंदा आहियूं असां अठ फ़्रेंडस आहियूं असां पाण में मिली करे रोज़ु वॉईस कॉल करे ॻाल्हियूं कंदा आहियूं मज़ा कंदा आहियूं असां रोज़ु मिली करे हिकु ॿिए सां प्रोग्राम ठाहींदा आहियूं घुमण जा फिरण जा रोज़ु सभिनीनि खे इंजॉए करणु खपे वीडियो कॉलींग आयो आहे तॾहिं खां पाण खे ॾाढी सुठी टेक्नोलोजी मिली वई आहे वीडियो कॉलींग जामु सुठो आहे वीडियो कॉल असां हफ़्ते में टे या चार दफ़ा पंहिंजे फ़्रेंडस सां गॾु वीडियो कॉल ते ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं पंहिंजी भेनरुनि सां माइटनि सां केतिरो बि परे हुजनि वीडियो कॉल ते ईज़ीली पाण हुन खे ॾिसी सघूं था ऐं ॻालाए सघूं था वीडियो कॉलींग मां हफ़्ते में ॿ या टे दफ़ा पंहिंजे भेनरुनि सां बि ॻाल्हियूं कंदी आहियां